सहरसामे वृक्षरोपण आर बहुत सभ एहन स्टेप उठायल गेलैया जे मतलब पर्यावरणके बहुत फायदा करै छै आर पर्यावरण संस्थानमे पर्यावरणो संस्थानो एहिमे आगाँ आबै छै सहरसामे पर्यावरणके ठीक करय लेल आइ काल्हि हर जगह वृक्षारोपणके बदला वृक्षके काटलै जाइ छै आर जेहो पर्यावरण छै हुनको नष्ट करल जाइ छै धीरे धीरे गाछ गायब होइ छै इएह पर्यावरणके हानि करै हानि करै के पीछाँ हमसभ आदमियके हाथ छै से आब एकर इलाज बहुत कमे छै जाहिमे से एकटा छै वृक्षरोपण जे वृक्षरोपण कए कऽ हमसभ आब कनि मनि पर्यावरणके सुधार सुधारयके कोशिश कए सकै छियै